अगर अस हून अपने उधमपुर दे जिल़ा बारै च गल्ल करचै तां तुसेंगी अ'ऊं पैह्ले सनानी बूह्टें दे बारै च इत्थें साढ़े ग्रांऽ च उधमपुर जिले च बड़े सारे बूह्टे न सभनें शा ज्यादा ते चीड़े दे बूह्टे होंदे जेह्दे ने असेंगी कुदरती हवा बड़ी ज्यादा मिलदी ऐ होर बड़ी ज्यादा हवा मिलदी ऐ मतलब कुदरती हवा ओह्दे कन्नै असेंगी आक्सीज़न बड़ी स्हेई मिलदी ऐ होर ताजी ताज़ी ताज़ी हवा मिलदी ऐ इत्थें बड़े ज्यादा बूह्टे न जेह्दे एह्दे अलग अलग नांऽ न होर इत्थें साढ़ै ग्रांऽ उधमपुर जि'ले च बड़े सारे खाने आह्ले बूह्टे बी होंदे इत्थें गौड़ा होंदा गौड़े होंदे न इत्थै अमरुद बी लगदे न साढ़ै ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी बी लगदी ऐ जेह्की अस अपने घर इत्थै उधमपुर जि'ल़े च जमीन च बना लाइयै उसी खान्ने अस इत्थै मरचां बी लगदियां ताज़ियां ताजियां पट्ठे होई गे होर बड़ी सारी सब्ज़ी ऐ जेह्की अस अपने ग्रांऽ च लाई सकने ते अगर अस हून पानियै दे बारे च सनां तां पानी इत्थें बड़ा स्हेई पानी होंदा ठंडा ठंडा ताज़ा ताज़ा कोरजू पानी होंदा अस बाईं उप्परा आह्नने होर साढ़ै इत्थें नलके बी लग्गे दे होंदे इत्थें मतलब पानी दी कोई कमी निं होदी ऐ असेंगी पानी बड़ा ज्यादा होंदा इत्थै होर इत्थें इन्ना प्लयूशन नी होंदा क्योंकि इत्थै ताज़ी ताज़ी हवा होंदी ते अस प्लयूशन इत्थै इन्ना ज्यादा नेईं होंदा ऐ ते होर साफ सफाई साढ़े ग्रांऽ च बड़ी ज्यादा होंदी ऐ होर इत्थै बड़ी सारी नेचुरल चीज़ां न जेह्कियां अस इत्थें रूह्नी लान्ने धान होंदे ओह्दे कन्नै कन कनक बी लान्ने ते ओह्दे कन्नै असेंगी आटा थ्होंदा ऐ होर बड़ा बड़ियां सारियां चीज़ां न जेह्ड़ियां अस इत्थै होंदा साढ़े ग्रांऽ च